आंनि जिउनि देरसिन जेंनायानो जाबाय रांनि जेंना जेब्ला आं संसाराव आगान होजेनदोंमोन होनब्ला

दाउ अमा फिसिनाय सोलोंबाय बेफोरजोंनो आङो आंनि प्रब्लेम फोरखौ लासैनो सुंथाबोनो हाबोबाय